गावसोरनि समाजाव गेलेमु गेलेनायनि गोनांथिनि सायाव गामियारि सुबुंफोरा गोबां बेले बेजे साननायफोरखौ नुनो मोनो जेरै सासे गथ'आ फुटबल गेलेनानै बेसेबां समसिम गाव गोजौआव सहैगोन एबा माबोरैहाय गेलेमु गेलेनायनि गेजेरजों जिउ राहा थांखि दानो हागोन बेखौ नोजोर खालामनानै गामियारि सुबुंफोरा गोबां बेले बेजे साननाय थायो सोरबा सासे सुबुङा गावनि गथ'खौ गेलेमु गेलेहोनानै गावनि जिउ राहा दानायाव गावनि थांखिसिम सहैगोनना सहैया बेखौबो नोजोर खालामनानै गोख्रों थांखि लायो जे गेलेमु गेलेनायनि गेजेरजों गावनि गथ'आ गोजौआव थांनो हागोन सान्नानै एबा दानि बिथिंफोरखौ नायनानै गेलेनायनि गेजेरजोंबो जिउ राहा दानो हायो बेफोरखौ नोजोर खालामनानै दानि समाव गोबां गामियारिनि सुबुंफ्राबो गावनि गथ' गथायफोरखौ गेलेनायनि बिथिङावबो नोजोर होनानै मोजां लामाजों दावगालांनो थाखाय थुलुंगा होनायखौ नुनो मोनसै नाथाय गोदोनि समाव गेलेनानै मा मोननो एबा मा मुलाम्फा मोननो गावनि जिउ राहा दानो हानाय नङा साननानै गोदोनि समाव गावनि गथ'फोरखौ गेलेनाय एबा बेफोरबायदि खारनाय फुटबल गोबां गुबुन गुबुन खेलाफोरखौ गेलेनाय समाव गावनि गथ' गथाय एबा गावनि जाथि खुरमाफोरखौ रायथानानै एबा बादा होनायखौ बादा होननानै दोननायखौ नुनो मोननाय जायो नाथाय दानि समाव बेफोर खान्थिफोरा एसे खम बिबाङै नुनो मोनसै दानि समाव गेलेनायनि गेजेरजोंबो गुबुन गुबुन हारि एबा गावनि हारिनि गेजेरावनो गोजौआव एबा गावनि जिउ राहा दानायखौ नुनो मोननायनि गेजेरजों गावनि जिउ राहा एबा गावनि फसंथान एबा गावनि हारिनि मोनसे सिनायथि होनो थाखाय सासे सुबुङाबो गावनि देरहासारनायनि गेजेरजों गावनि हारिखौ सिनायथि होनो हायो बेफोरखौ नोजोर लानानै गामियारि समाजनि सुबुंफ्राबो गेलेनाय एबा गेलेमुखौ मोजां मोननानै थुलुंगा होनाय एबा दावगालांनो बिथोन होनायखौ नुनो मोनसै